दरभङ्गाके अर्थव्यवस्थामे या एतऽ के स्थानीय भोजनमे सभसँ जे महत्वपुर्ण भुमिका छै ओ छै भातके मतलब चावलके तऽ मुख्य फसल एतऽ चावले अछि लेकिन आई काल्हि चुँकि बाढ़िके समय छलै तऽ चावल बेसी उगै छलै आई काल्हि बाढ़ि बाँधके वजहसँ कम होइ छै तऽ दलहनो उगि जाइ छै गहूॅंमो कनि मनि उगै छै आ दरभङ्गासँ अगर दक्षिण जायब तऽ तम्बाकूके सेहो बढ़िऑं उत्पादन होइ छै एहिमे सभसँ बेसी अगर फसलके माङ्ग अछि तऽ अपना सभके एखन मखानाके अछि जे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमे ओकर बहुत जादा माङ्ग छै आओर मखान जे होइ छै से पोखरिमे होइ छै ओकर किरी लऽ कऽ मलाह जे छथि से करै छथि आ ओकरा फेर क्विंटलके भावसँ फेर ओकरा बेचै छथि पैकार लऽ जाइ छनि आ तहन ओहि हिसाबसँ फेर ओकर व्यवसायिक कारोबार होइ छै बरसातमे सभसँ बेसी फसल होइछै प्रायः होइछै मखान